ग्रामीण क्षेत्रमे किसान सबके सामने वित्तीय किसान सब पहिले करै छलखिन अब पहिले से करैत आबि रहल छथिन खेती पारम्परिक तरीकासँ पहिने करै छलखिन जैसे खेती करै छलखिन अथी से बैलसँ हरसँ मेहनत करै छलखिन दिन दिन भरि सुबहसँ आबै छलखिन तऽ दिनभरि लगैत रहै छलखिन खेतीमे बैल बैलसँ हरसँ तऽ दो कट्ठा चारि कट्ठा भेल जादासँ जादा आओर समय जादा लगै छलैए काज कम होइ छलैए तऽ ओइ समयके अनुसार एखनके जे समयमे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ि गेल आगे की ओर बढ़ि गेलैए तऽ आब जैसे कि ट्रेक्टर छै तऽ ट्रेक्टरमे अहाँ पूरा दिनमे दस बीघासँ भी उपर कऽ सकै छी अहाँ खेती जते मतलब अहाँ करऽके चाहब बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ टेक्नोलॉजी भेट गेल छै तऽ आओर ओकरा अथी ग्रामीण क्षेत्रमे किसान सबके लेल चुनौती होइ छै चुनौती ई होइए कि जैसे कि कतौ कतौ हमरा सबके इलाकामे बाढ़ि आबि जाइ छै बाढ़ि आबि गेलासँ तहन खेतीमे जहन फसल सब भऽ गेल रहै छै तऽ भऽ गेल रहै छै तैयार भऽ गेल रहै छै जहन काटऽके टाइम अबै छै तऽ काटऽके टाइममे हम खेती पूरा बर्बाद भऽ जाइ छै फसल पूरा बर्बाद भऽ जाइ छै पूरा पानिमे रहि जाइ छै आओर तऽ ओइसँ नहि कटि पबै छी बहुते जगहपर एहन होइ छै कि यातायातके सम्भव नहि भऽ पबै छै जाहिसँ कि कतौ रोड खराब भऽ गेल तऽ ओइके लेल किसान सब अपन खेत किसान सब अपन अथी समानके ओतऽसँ बजार तक नहि लअ जाइ छै अपन तऽ ओइमे नोकसान भऽ गेल पानिमे पानिमे रहि रहिके के खराब भऽ जाइ छै बाकी कभी एहन भऽ जाइ छै कि खेतीके टाइममे बारिश नहि भेल पूरा सुखार भऽ जाइ छै तऽ सुखारके कारणसँ मतलब फसल सब नहि भऽ पबै छै तऽ फसलके होबाक लेल पानि पर्याप्त मात्रामे चाही तऽ से ओ नहि भऽ पबै छै कोइ भी फसलमे तऽ ई सब सामना करऽ लए पड़ै छै किसान सबके लेल लेकिन आइके डेटमे ओकरो मतलब सरकार सुविधा दऽ देने छै कि मोटर अहाँ लगा सकै छी बिजलीके माध्यमसँ मोटर चालू कऽ कऽके आइ काल्हि किसान सबके लेल फायदा होइ छै कि मोटरसँ पानि पटबऽ पटा पटा कऽ अपन काज करै छै ओकरा बाद खेती एखन नीक होइ छै कतौ कतौ बाढ़ि बेसी आबि जाइ छै तऽ ओहोसँ दिक्कत होइ छै